हम जे अहाँकेँ खानाके आर्डर भेजलहुँ रहए ओ ओ टी पी केँ अहाँ रद्द कऽ दियौ कियाकि ओ खाना हमरा लेबाक नहि चाही फेर पुनः हम दूसरा खाना जब आर्डर करब तऽ ओ खाना अहाँ हमरा भेजब एहिलेल हम अहाँके बहुत आभारी रहब